हाँ आस्था आस्था चैनल हैं जिस पर योग सिखाते हैं रामदेव बाबा रोज सुबह से चार बजे ही आ जाता है उसको देखते हैं और उसमें अच्छे अच्छे हाँ व्यायाम सिखाते हैं शरीर के लिये जो कि लाभदायक होता हैं जैसे तो आस्था कला कपाट कला है और इसी आसन रहता है और बहुत सारे योग सिखाते हैं जो कि अच्छा लगता है सुबह सुबह देखना और करना भी देख कर करना अच्छा है योग करने से शरीर हमेशा चुस्त रहती है और रामदेव का वो योग हम लोग देखते हैं चैनल पर आस्था चैनल पर जो कि तीर उसका अभ्यास करते हैं देख कर तो शरीर स्वस्थ रहता है और जो भी आजकल तो भाग दौड़ की ज़िन्दगी है तो ज़्यादा समय तो मिलता नहीं है जो भी समय मिलता है उस में रामदेव का चैनल से ही सीखते हैं थोड़ा जो भी हो बताते हैं सिंहासन सिंहासन हुआ सूर्य नमस्कार हुआ और ऐसे ऐसे बहुत से योगासन है जिसको हम लोग देखते हैं और करते हैं